گاؤں میں عموماً مختلف قسم کے کاروبار کیے جاتے ہیں وہاں کی معیشت اور لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بنتے ہیں یہاں ہم کچھ اہم کاروبار کا ذکر کر دیتے ہیں جو اکثر گاؤں میں کیے جاتے ہیں سب سے پہلے زراعت فصلیں اگانا گندم چاول کپاس اور مکئی یہ بنیادی فصلیں ہیں جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے گاؤں میں اس کے علاوہ سبزی اور پھل وغیرہ بھی اگائے جاتے ہیں اس کے بعد ڈیری فاربنگ ہوتا ہے دودھ کے پیداوار کے لیے گائے اور بھینسیں پالے جاتے ہیں دودھ اس سے بنتا ہے اور دہی وغیرہ اس سے نکلتا ہے اور مٹھا وغیرہ بھی اس سے نکلتا ہے اس کے بعد ہم یہاں بھیڑ بکریاں اور اسی طرح سے مرغی وغیرہ یہ سب پالتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا کاروبار ہوتا ہے گاؤں کے اندر اس کے علاوہ مٹّی کا برتن جو کہ بہت ہی مقدار میں بنایا جاتا ہے اس کے مٹکے بنتے ہیں برتن بنتے ہیں اور قسم قسم کے گلّک وغیرہ بنتے ہیں اس کے بعد دکانیں ہوتی ہیں یہاں گاؤں کے اندر جس سے ہم کرانے کے دکان کے نام سے جانتے ہیں اور مچھلیوں کے لیے تالاب وغیرہ بھی یہاں بنایا جاتا ہے ان کو خرید و فروخت کے لیے بنایا جاتا ہے اس کے بعد خواتین کے لیے تنظیمیں بنائی جاتی ہیں جو کہ اس میں بھی خواتین وغیرہ دستکاری کرتی ہیں اور زراعت وغیرہ کا سامان مہیا کراتی ہیں اسی طرح کے کام گاؤں کے اندر کیے جاتے ہیں